آغاز کرتا ہوں میں اپنی بات سے اردو زبان جس کو ہندوستان کے ملک میں کافی شہروں میں بولا جاتا ہے اور ہندوستان میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں اردو زبان نہ بولی جاتی ہو اردو زبان ایک ایسی میٹھی زبان ہے جس کا استعمال کر کے آپ کسی کا بھی دل آسانی سے جیت سکتے ہیں اور اردو زبان کا کیا رول رہا ہے ہندوستان میں اردو زبان کا رول آج سے لگ بھگ پچاس ساٹھ سال پہلے سے رہا ہے ہندوستان میں اردو ایک طرح سے بس گئی ہے اردو ایک ایسی زبان بن چکی ہے ہندوستان کی لوگ کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے بالیوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو زبان کے بنا کوئی گانا لکھا ہی نہیں جا سکتا کوئی ڈائلاگ اردو زبان کے بنا ہے ہی نہیں کوئی ایسی بات جو اردو زبان میں کہی جائے اور متاثر نہ کرے ایسا ہوا نہیں ہے تو اردو زبان جو اک اپنے آپ میں بہترین زبان مانی جاتی ہے اس کو بولنے میں بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سننے والے کو بھی ایک خوبصورتی لگتی ہے اس زبان سے جس کو کہتے ہیں تو میں آپ سبھی کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ اردو زبان کا استعمال کر کے کرا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اردو زبان کا کیا ایک درجہ ہے اور لوگ اردو زبان کو ترجیح کیوں دیتے ہیں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو لوگ بنا اردو کے کہتے ہی نہیں لوگوں کی زبانوں میں ایسے ایسے الفاظ بیٹھ چکے ہیں جو وہ جب بھی بولتے ہیں اردو میں ہی بولتے ہیں کافی زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اس زبان سے شکریہ